डिजिटल कला एक वह कला का रूप है या एक नई कला का रूप कह सकते हैं इसको इसको तैयार करने के लिए हम डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं यानी कि इसमें कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है और दूसरी बात इसमें किसी भी कला को अगर आप एक बार बनाते हैं तो उसके प्रतिलिपि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आप बन सकते हैं एक साथ हजारों या लाखों उसकी प्रतिलिपियाँ या उसकी कॉपी आप बना सकते हो यह अपने आप में एक बहुत ही नया तरीका एक क्रांति होगी कंप्यूटराइज में के इसमें हम जो कला को जो नया रूप दे रहे हैं वो हमारे कल्पनाओं को हमारे सोचने की शक्ति को बहुत तेज उड़ान दे सकती है इसे हम मीडिया आर्ट भी कहते हैं अक्सर यह देखा गया है कि आजकल एक ए आई वॉइस अभी चल रही है जो बहुत प्रचलन में आ रही है इंटरनेट में रिलीज में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है इसमें ए आई वॉइस से लोग अपने आप अपने विचार को बोलने की में सक्षम हो रहे हैं जो खुद नहीं बोल पाते वो अपने वर्ड्स को लिखते हैं और उस वर्ड्स को एक ए आई वॉइस है जो कंप्यूटराइज वॉइस है वो उसको पढ़ लेती है आप चाहें वो फीमेल की वॉइस में भी हो सकती है और मेल की वॉइस में भी हो सकते हैं कई लोग अपने खुद के चित्र को बेहतर बनाने के लिए ए आई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं इससे हम हमारे पर्सनालिटी को बहुत ही अलग निखार दे सकते हैं हमारे रूप को बहुत एक नया रूप दे सकते हैं इसी प्रकार आजकल के जमाने में इसका जो बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है और भविष्य में इसमें बहुत ही ज्यादा होने की संभावना है क्योंकि ये जो डिजिटल कला जो आप जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं ये कला एक बहुत ही नई क्रांति का रूप लेकर आई है और इससे लोगों में बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं उत्पन्न होने वाली है और जो चीज़ें वो करते समय कोई कहीं रुकावट आती थी वो रुकावट अब कहीं आने वाली नहीं है दूसरा आपका गुड क्वेश्चन है इंसान द्वारा बनाई गई कला इसके सामने अच्छी है हाँ बेशक इसमें ये इंसानों की कला से तो बेहतर है ही लेकिन इंसानी कला को कभी भी ये पीछे नहीं रख सकती क्योंकि इंसान अगर कोई भी चीज की डिजाइन करता है हाँथ से बनाई हुई चीज़ों की वस्तुओं की पेंटिंग की हमेशा अपने आप में एक अमिट छाप होती है उसको देखा गया है कि वो हाथ से बनाई गई है ये मेहनत से बनाई गई है लेकिन कंप्यूटराइज जो होगी वो कंप्यूटर के स्तर पर आप देखते हो स्पीड पे काम करने के लिए कॉपियाँ करने के लिए या किसी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैलाने के लिए वो काम आ सकते लेकिन जो इंसानों द्वारा बनाई गई कृति है इंसानों द्वारा बनाई गई कला है वो हमेशा कंप्यूटर के आगे ही रहेगी वो कंप्यूटर से कभी पिछड़ी नहीं हो सकती